हँ हम हम फल किनैके हइ कोन कोन फल मिलतै कोन कोन फल मिलतै कोन कोन फल मिलतै कोन सम संतरा अंगूर सेब संतरा संतरा केना किलो छै हूँ डेढ़ सए रुपए कहाँ हइ जे अस्सी रुपए हैबे करए हँ आ सेब हूँ सए रूपा हइ

मोल कैसे करऽ हियै सए रुपैआमे दै द दू किलो हँ एक किलो अंगूरो चाही अंगूर डेढ़ किलो दै ने दी एक सए दश सत्तरि हेबै करै तऽ अस्सी रूपैआ दे दीजिए अस्सी रुपैआके दियै ने हँ हँ दियै तऽ ई अपने भाव से देबै की दू किलो दै दियै नहि नहि हूँ तऽ भाव हमर जे होतै से हिनकरे रहतै डेढ़ किलो दै दियै हँ केला एक दर्जन दै दियै केना किलो नेबो दू किलो हँ एक दर्जन दै ने देबै तीस छै अच्छा ठीक छै दै दियै आए रहलियै